मोनसे समनि बाथ्रा जेब्ला आं क्लास फाइभ सिक्स फरायनाय समनि बाथ्रा अब्लानि समाव जोंहा न'खराव माइ गायोमोन बे समाव आंनि बैसोआ जिसे बा जिनै बोसोर जाबायमोन जोंनि न'खरनि गासैबो सुबुंफोरा दुब्लियाव थांनानै माइ गायजोबोमोन अब्लानि आं न'आव थालांना गासिबो न'नि खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायोमोन बे समाव आङो ओंखाम ओंख्रिखौबो मोजाङै संनो खावनो रोङामोन थेवबो आङो बिमानाव सोंनानै लाखिनानै संनानै खावनानै दोनोमोन नाथाय सानसेखालिनि बाथ्रा आं जोगोनार लाब्रा ओंख्रि संदोंमोन नाथाय आंनि जोगोनार ओंख्रि संनाया बै दिनखालि खावसे गोथांसो जादोंमोन बै समफोरखौ गोसोखांब्ला आं मिनिनोबो ओंखारोमोन एबा गाबनोबो ओंखारोमोन आरो आंहा फंबाय सासे उन्दै दङमोन ब्रै बोसोर बा थाम बोसोर बैसोनि बेखौबो आं न'आव लाखिनांगौ जायोमोन बिनि बोराबनाय खुद्रिनाय एबा खायसो खालामनाय बेराफारसेथिं ओंखाम ओंख्रिखौबो मोजाङै संनो रोंजोबा बेखौ बायदि जेंनायाव आं सानसे समाव गोलैनो गोनां जादोंमोन